وعلیکم السّلام جی کون بات کر رہے ہیں

اچھا جی کتنے لوگ ہیں سر آپ بچے بھی ہیں ساتھ میں نہیں بچے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں پارک میں کہیں زو میں لے کے جانے کے لیے پوچھ رہا ہوں جی جی جی سر جی سر یہاں پر بہت سارے چیزیں ہیں حیدرآباد میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت اچھے مقامات ہیں یہاں پر سات گنبد ہیں یہاں پر سیون ٹامب بولتے ہیں اُسے اور یہ کیا بولتے ہیں زو بھی یہاں پر بہت مشہور زو ہے بہت جانور ہیں یہاں پر شیر چیتا ہاتھی وغیرہ بہت چیزیں ہیں گھومنے کے لیے پارک بھی بہت اچھے اچھے ہیں یہاں پہ نومنی پارک وغیرہ اور آپ کو دیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہیں یہاں پہ سلور گراؤنڈ بھی ہے یہاں پر اور چامیلہ پیلیس بول کر بھی ہے یہاں پر آصف جاہی کا بہت اچھی چیزیں ہیں مقامات ہیں یہاں پر سالارِ جنگ میوزیم ہے یہاں پر آپ کب نکل لے گے سر کب آئیں گے یہاں پر

اچھا چار دِن کے لیے آئیں ہیں سر آپ جی سر سر یہ ہمارا صبح نو بجے سے سات بجے تک کا پیکج ہوتا ہے شام کے آپ اِس ٹائم فری رہیں گے سر جی سر سر اگر اِس کے چارجیز سر ہوتے ہیں سر یہ چارجیز آپ کے چھ لوگ ہیں اِس کے چارجیز چھ لوگ کو مِلا کر تقریباً دس ہزار روپے ہوں گے جاتا ہوں سر نہیں سر یہ پورا یہ ہمارا یہ پیکیج ہوتا ہے سر یہ ممبرس کے حساب سے ہوتا ہے بچے بھی ہیں ہم لوگ آپ کے ٹورز بھی اویلیبل کرتے ہیں اے سی کی گاڑی بھی دیتے ہیں آپ لوگوں کو بہت ٹپس بھی دیتے ہیں اسی لیے سر نہیں سر یہ پیکیج ہوتا ہے سر یہ ہماری کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے سر ٹھیک ہے سر